हाँ नमस्ते बोलिए कौन सी चाहिए अच्छा लेडिज कैसा चाहिए रेंजर में या कितनी रेंज तक चाहिए पाँच के अंदर में ठीक है तो ले लीजिए

कोई ख़राबी नहीं है आप ले जाइए हाँ साल भर कि गारंटी है तो कौन सा लेंगी लेने आ जाइए छुट्टियों में तो फिर कौन सा लेंगी कितने रेंज तक दिखाएँ कितने रेंज तक दिखाएँ हम आपको यह देखिए पाँच हज़ार वह पड़ेगा और यह यह पाँच हज़ार में पड़ेगा यह तीन हज़ार का है यह साढ़े तीन हज़ार का है अब आप की मर्ज़ी जो बताइए उसको पैक करवा दें

अब उसका भी प्राइस आप जितना में ले सकती है बताइए आप आपको कितने दाम तक लेना है पंद्रह सौ दो हज़ार तक में हाँ हाँ सब है पंद्रह सौ दो हज़ार अढ़ाई हज़ार जैसा चाहिए सब रेंज का है तो आपको कौन सा चाहिए कितने रेंज का और देखिए उसमें तो कोई गारंटी नहीं होती है जी जी

नहीं अब गारंटी क्या उसमें क्या गारंटी होगी अब आपको कितने तक की चाहिए बताइए तो मैं दिखाऊँ आपको हाँ उसमें है वही साल भर की है तो कौन सा लेंगी

अच्छा बच्चों वाली नहीं चाहिए ले लीजिए बच्चे भी चलाएँगे वह भी ले लीजिए